ہیلو ہاں السلام علیکم سر میں نے جی میں نے لانڈری لانڈری پہ کپڑا دے دے تھے واش کرنے کے لیے سر تو اس میں میں چیک کر رہا ہوں سر کچھ کپڑے اس میں نہیں مل رہے ہیں مجھے کسی میں شرٹ گائب ہے کسی میں کچھ گائب ہے کسی میں بنیان گائب ہے دو تین سر یہ کیسی سروس سر یہ سر سروس سر میں نے سر میں نے اچھا سے چیک کیا ہوں تبھی تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر میں نے اچھے سے چیک کیا ہوں پھر میں آپ کو کال کر رہا ہوں نا سر سر سر آپ میں سر میں نہیں سر سر میں یہ بول رہا ہوں سر سر آپ اچھے سے ایک بار سر میں میں میں بول رہا ہوں صرف اس سمے کہ آپ کو کہ میں دوبارہ چیک کر کے میں تین بار چیک کر چکا ہوں سر میں پھر آپ کو کال کر رہا ہوں سر آپ پھر بول رہے ہیں ایکسیپٹ کر نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے ہو سکتا ہے میرے سے مس ہو گیا ہوگا سر آپ اچھے سے تو ڈھونیے سر وہاں پہ سر میں سر میں سر ایک ایک دو کلوتھ مسنگ نہیں ہے سر اس میں اس میں سر میرا ایک شرٹ مسنگ ہے دو تین بنیان مسنگ ہے سر ایسا تھوڑی ہوتا ہے سر آپ کا سروس سر کیسا ہے نہیں سر نہیں سر آپ ایسا ایسا کریں گے تو پھر میں میں آپ کے شاپ پہ میں وزٹ کروں گا سر میں آپ کی شاپ پہ وزٹ کروں گا کیونکہ سر میرا کپڑا ہیرایا ہے نا سر آپ مسنگ ہے میرے کپڑا تو میں آ کے تو ڈھونڈوں گا نا سر وہ کپڑے کی بات ہے ٹھیک ہے میں شام میں آپ کے دوکان پہ وزٹ کرتا ہوں میں خود سے آ کے آپ کی دوکان پہ چیک کر لوں گا سر شکریہ